لاک ڈاؤن میں ہم نے بہت سی نیو نیو ڈشیں بنانا سیکھی ہیں ان میں سے انڈا رول ہے چکن فرائی کبھی بنایا نہیں تھا لیکن بہت سنتے تھے ان کی تعریفیں کی چکن فرائی بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم نے کھایا بھی خود تھا لیکن کبھی بنایا نہیں تھا لیکن پھر جب لاک ڈاؤن میں ایک دم کوئی کام نہیں پڑھنا نہیں لکھنا نہیں ہر ایک چیز سے چھٹی مل چکی تھی تو ہم نے سوچا لاؤ کچھ گھریلو کام کریں اس میں ہم نے بہت سے پکوان پکائے چکن فرائی پہلی پہلی دفع بنایا جو کہ گھر میں سب کو بہت ہی پسند آیا اس کے بعد ہم نے انڈا رول جو کہ مجھے بہت زیادہ ہی پسند تھا بنانا تو آتا نہیں تھا باہر کی چیزیں لاک ڈاؤن میں منع ہو گئی تھیں تو موبائل پہ یوٹیوب پہ سرچ کر کے ہم نے انڈا رول بنانا دیکھا اس کے بعد گھر میں تمام چیزیں منگوائیں اور پھر بہت کوششوں کے بعد ہم نے انڈا رول بنایا وہ بھی بہت ہی اچھا لگا اس کے بعد ہم نے شامی کباب نہیں بنایا تھا بس ہماری والدہ بناتی تھیں اور ہم کھاتے تھے بہت مزہ آتا تھا لیکن پھر یہی کہ گھر میں بیٹھے رہنے سے کچھ پکوان پکائے کچھ سیکھیں تو ہم نے یہ شامی کباب بنانا اپنی والدہ سے سیکھا اور بنایا بہت ایک طریقے سے لاک ڈاؤن بہت ہی خراب گذرا لیکن پکوان بہت ہی اچھے اچھے ہم نے اس میں بنانے سیکھیں